हमरा गामके अस्पताल छै ओहिमे रहऽ दिऔ हमसभ जाइ छी सुविधा नहि छै डॉकटर रहै छथि वहाँ दवाइए नहि रहै छै एहि दुआरे रोगीके दिक्कत होइ छै तऽ एहि दुआरे हमसभ लऽ लै छी आओर लेलाके बादमे चलि जाइ छी आओर अपन रोगीकेँ लेलहुँ आओर चलि जाइ छी समस्तीपुर बगलमे समस्तीपुर पड़ै छै कनि खरचो भेल तऽ रहऽ दिऔ दिक्कत होइ छै बच्चाके इलाज भऽ जाइ छै ढङ्गसे अपने इलाज भऽ गेल तब जाके आओर रहऽ दिऔ जे डॉकटर साहब छथिन एगो बङ्गाली डॉकटर पड़ै छथिन मुखर्जी सुमन्दरो मुखर्जी गणेश चौकपर पड़ै छै आओर सुमन्दरी मुखर्जीके वहाँ जाकऽ आओर ओहे मुखर्जी साहेबसँ देखबै छी इलाज करबै छी हुनकर इलाज बढ़िआँ छै ओहे इलाजसँ गेलहुँ तहन नम्बर लगेलहुँ नम्बर लगेलाके बाद डॉकटर साहेब कहलनि जे पहिने आओर पुरजा छै तऽ पहिले पुरान पहिने नया परजा देखब तऽ पुराना पुरजा जे कहलनि जे बारह बजेके बाद देखब दुइ बजेके बाद तऽ दुइ बजेके बाद फेर डॉकटर साहेब पुर्जा देखलनि तखन कहलनि जेकि आब इला जाँच करबू तऽ जाँचमे लिखि देलखिन डॉकटर साहेब गेलहुँ फेर जाँच करेलहुँ जाँच कराके वहाँसे अनलहुँ हँ तऽ जाँच करेलाके बादमे तखन फेर दवाइ दवा दोकान गेलहुँ हँ दवाइ लेलहुँ हँ दवाइ लेलाके बादमे तऽ फेर दवा लऽ कऽ कहलिअनि गेलिए डॉकटर साहेबके पास कहलखिन जे कि देखलखिन दवाइ दवाइ देखलाके बाद कहलकै जे नहि दवा तऽ अहाँके सही यऽ दवा लऽ जाउ आओर दवाइ इएह दवा अहाँ खएबै एहिपर सही भऽ जाएब कहलिए सही भऽ जेबै तऽ हँ ठीक छै आओर दिक्कत हमरा होइ छलै कि जे जे बाँहिमे दरद होइ छलै देहमे दरद होइ छलै कभी दिमागमे चक्कर आबऽ लागे इएहसब दिक्कत होइ छलै जादा स्मरण शक्ति भुलि जइए हम एकरे इलाजमे गेल रहौँ ठीक छै